आंनि नायनो मोजां मोननाय सावथुननि फिल्मानो जादों गान्जा फाग्ला आरो रोदा आरो मेल्ला दंबावो बात गासिनिफ्राय बेसोर मोननैखौ साबसिन मोनो बे सावथुनखौ साबसिन मोनो नायनो गान्जा फाग्लानि मेन केरेक्टेराव हेलेना आरो सोरां गानाया मोजां जादों आरो हेलेनाया गावनि कालचारेलखौल' गाननाय जादों बेनिखायनो जोबोर मोजां मोनो आरो लाब स्टरि आबो एसे मोजाङानो जादों ओमफ्राय आरो रोदा रोदा फिल्माबो एसे मोजाङैनो जादों मानो होनब्ला मेन एक्ट्रिस मनालिसा बेवहायबो अनेख लाब स्तरि दङ बेनिखायनो जोबोर मोजां मोनो एक्टिं गासैबो गाननाय जोमनाय कालचारेलै थांदों आरो आरो बिसोर मोजाङैनो मोजां मोजां देखायदों जेरै जोंखौ इन्सपायार्द खालामोखि माबायदियै माबायदियै गावबागावनि गोस्थोनायजों मिलायनांगौ माबायदियै बिदिखौहाय दिन्थिनाय जादों बिनिखायनो आं मोजां मोनो आरो मेल्ला आं नायनानै मोजां मोननाय सावथुनफोर दङ बात बेसोर मोननैखौ साबसिन मोनो रोदा फिल्माथ' रिलिस जानायानो बावाखै आरो गोबाङैनो दं